ہمیں بریانی بنانے کا بہت ہی شوق تھا لیکن مجھے بنانا نہیں آتا تھا اور اس میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں جس انسان کو کھانا بنانا نہ آئے اور اسے کہہ دیا جائے اور ایسی چیز جو مشکل ہو جیسے کہ بریانی تو اس کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے بریانی بنانے کے لیے بہت ہی مشکلوں کا سامنا کیا اور کئی لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جس کو اچھی بریانی بنانی آتی ہو ان سے ہم نے بات کی انہوں نے ہمیں اس مشکل کا حل بتایا اب ساری چیزیں جو بریانی مسالے میں ڈالی جاتی ہے سب مسالوں کا نام بتایا سب کو اکھٹا کیا پھر بہت کوشس کر کے ہم نے بریانی بنائی اور ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئی اور ہم نے اس سے یہ آزمایا یہ تجربہ کیا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب وہ چیز آ جاتی ہے تو انسان بہت اچھے سے بنا لیتا ہے اور چاہتا ہے ہر انسان کو اچھے اچھے ڈس بنا کے دے اور کھائے اور سب کے سواد سب کے حساب سے بنائے کون کس کو کیسی بریانی پسند ہے سب کے من پسند کا بریانی بنایا اور ہمیں یہ تجربہ ہوا یہ سیکھ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہمیں بریانی بنانا آ گیا